नोंथांमोननियाव जे दा मोनसे दाव ब्रइलारनि फार्म दङ बे फार्मनि सोमोन्दै नोंथाङा जोंनो एसे गुसुङै खिन्थानो हागोन नामा जेनेबा बे ब्रलार फार्मखौ आङो बेलेगाव ओरैनो थांलाय फैलाय मंगलदैआव थांदोंमोन आङो मंगलदैआव थांनानै नुबोबाय बेदोंबो बे बो बयलार फिसिनायजोंनो थांना थागोन खो नुबोबाय आरो बिसोर थाउनफोरनानो दि गिदिर गिदिर फ्राम खुलिदों बेखौ नुना फैनानै आङो बेदोङो फैबाय फैनानै आङो बेदेनो फिसालाखौ बुंबाय आङो बाबा आं ब्रयलार फ्राम खुलिनोसैलै होनना बुंदां उनाव फिसालाया बिदिनो फैसा लन लानानै जेन'बा मथा मथि बार' लाखसो लन लाबाय आरो फिसालाया बबेनिफ्राय लाखो आं मिथियासै थेवबो आङो बिदिनो औवा बायबाय औवा बायनानै बिदिनो औवादों बानायबाय खावसेखौ मोनसेखो मोनसेखो आरो थिंदो फाखा खुन्था होनानै थिं दोथाबनानै बेदोंनो बयलार न'खौ लुबाय लुनानै आङो बेदेनो बे कम्फानि मोनसे दोङोमोन बेनिफ्रायनो बे दाव फिसाखो लाबोयो लाबोनानै आंहा बेयावबो आं जेबो मुलि आंथ' ओरैनो आं नायग्रा मालिक जानानै थाबाय आं सानै मानसि लाखियो मान्थलि बिसोरनो न हाजार होयो मान्थलियाव धरमहा बेथन होनानै बिथोनखौनो बिसोरखौनो नायहोयो नायहोना बिसोरनो माबोरै मुलि होनांगौ माबोरै थानांगो बेफोरखौ बेसोर दाव नायग्राफोरानो बेखौ बानायजोबो आं बे मुलि होनाय मा होनाय बेखौ आं रोंस्लाबाखै आं माथ्र बिसोरखौ नाहोयै नाहोनानै माबोरै गारनांगो खिखौ गारनांगौ माबोरै साफा खालामनांगौ बेखौल'सो आङो बोसोन होयो बिखिनिआनो आरो आं जिथुबा सोलिबाय थानाया आरो लोगोसे बेखौ दावखौ देरब्ला बे कम्फानियानो दाव फिसा होफैनाय खम्फानियानो लांफिनो आरो बायना बिसोरनो लांफिनो आरो